اس مذہب میں روحانیت کا کردار یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جس مذہب سے بھی ہوتے ہیں اور جس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے یا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس سے ہمارا رشتہ قائم ہوتا ہے اور ہمارا یقین ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ہم ہمارا اس مذہب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور ہمارا رشتہ استوار رہتا ہے